हाँ हमारी संस्कृति में रंगोली सूर्य को जल अर्पित करना माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना पूजा के लिए मंदिर जाना दरगाह जाना व्रत रोज़ा इस तरह के धार्मिक रिवाज़ों का बहुत सारा महत्व है क्योंकि इस प्रकार हमारे धार्मिक रीती रिवाज़ होते हैं जिनमें हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं कि ये किस प्रकार हमारी संस्कृति में इनका वर्णन है जिस प्रकार सूर्य को हम जल अर्पित करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य देव को प्रसन्न करना होता है माथे पर कुमकुम लगाना इससे हम हमारे मस्तक पर जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं उनसे किस प्रकार दूर रहा जा सकता है जनेऊ पहनना अधिकाँशत जनेऊ ब्राह्मण लोग पहनते हैं जो अपने ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उस तरीके से वो जनेऊ पहनकर उनका भी पालन करते हैं पूजा के लिए मंदिर जाना हमारी संस्कृति की एक अहम पहचान रहा है कि किस प्रकार मंदिर में हम जा कर भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं जब भी हम व्रत रखते हैं तो किस प्रकार कि हमारी उसके पीछे आस्था होती है और इस प्रकार के कई धार्मिक रिवाज़ों का महत्व हमारे आम जीवन में है कि किस प्रकार हमें इन प्रकार के कार्यों से हमारे जीवन को संरक्षित बनाया जा सकता है